हांव हांव ड्रॉइंग पयलें करतालें मातशें मातशें ड्रॉइंग करता पूण म्हाका आयडियार मेळपाक आनी हांवें चितलें की आनी हेज्यान बॅटर जालें कित्या हांव थोडें थोडें मातशें मातशें करतालें पयलें ट्राय सो म्हाक आनी आयडियार मेळपाक हांवेन यूट्यूबार सर्च केलां लायक गुगल यूट्यूब तेजे मातशे आयडिया तें आयडिया घेवन फोलो करून शिकलां थोडें थोडें सो तितून आमकां युट्यूबाचेर जायतें जावन कितकून ड्रॉइंग वगेरा तितू कळ्ळें सो तें आमकां फेसिलिटी तितून मेळ्ळां सो आतां यूट्यूब येवन जायते जावंक